جی بھائی میں اپنی گاڑی کا نمبر پلیٹ چینج کروانے آیا تھا اور میرا آدھار کاڈ مل نہیں رہا ہے اور مجھے نمبر پلیٹ چینج کروانے میں میری آدھار کاڈ ہونی چاہیے ضروری ہے اور جس کی وجہ سے مجھے ہاڈ کاپی نہیں مل رہا ہے میرے پاس تو آپ میری رہنمائی کریں کہ ڈی جی لاکر سے آدھار کاڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جی جی جی بھائی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں شکریہ بھائی